یہ زبان بہت ہی اچھی زبان ہے اس اردو زبان سے ہم سامنے والے کو متاثر کر سکتے ہیں یہ زبان یہ یہ زبان ہر جگہ کے انسان کو یہ زبان بہت اچھی لگتی ہے یہ زبان ایسی ہے کوئی بھی جہاں کا انسان وہ وہ اچھے سے سمجھ لے گا اور بھی جگہ کی زبانیں ہیں جیسے سعودی کی عربی زبان ہے وہ زبان صرف وہاں کے یا پڑھے لوگ سمجھ لیں گے اور بھی جگہ کی زبانیں ہیں یعنی مراد آباد کی انگلینڈ کی اور ہماری زبان بہت بہت اچھی زبان ہے مجھے بھی یہ زبان اچھی لگتی ہے یہ ہماری سرکاری زبان ہے اس میں ہم اردو سیکھنا اور اردو بولنا ہمارے ان ان لکھنؤ میں بہت اچھا مانا جاتا ہے اردو ہمارے لکھنؤ میں بہت اچھے سے بولی جاتی ہے اردو بہت اچھی بھاشا ہے یہ ہر جگہ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ ہر جگہ کے انسانوں کو سمجھ میں بھی آتی ہے اردو زبان بہت ہی اچھی ہے اس میں ہم الگ الگ چیزیں سنتے ہیں اردو میں پڑھتے ہیں پھر اسے اردو میں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے